हॅलो हॉटेल कास्ताद हांवे तुमकां जेवणांची ऑर्डर दिल्ली ती म्हाका आता बदल करून जाय म्हाका दोन वस्तू वाडोवपाक जाय एक चपाती आनी दोन नान हेच्या बदलांक तीन चपाती आनी पांच नान जाय कितल्यांक मेळटले आं आनीक अर्द वरान येता बरें बाय